तकनीकी कठिनाई की बात करें तो बहुत है विकास हुआ है कहीं ऐसा नहीं है कि तकनीकी में विकास नहीं हुआ है लेकिन तकनीकी कठिनाई आज भी बहुत सारे हैं अगर अवगत करने की बात कराईए तो मैं आपको बहुत सारा ऐसा एगजाम्पल दे सकता हूँ जहाँ तकनीकी कठिनाई आज भी है आज भी कभी बारिश हो जाता है तो याद है अभी भी होता है दो दिन पहले की ही बात बता रहा हूँ मेरे यहाँ बारिश हो गया तो लाइट को काट दिया गया क्यों तो बारिश हो रहा है पता नहीं कहाँ बारिश में पोल तार से तार गिर जाएँगे जान माल की क्षति हो जाएगी तो ये सब चीज़ों में डेवलप करने की ज़रूरत है यहाँ पे भी प्रोबलम है कभी कभी देखिए ना मोबाइल फ़ोन को ही नेटवर्क रहता है तो कभी नेटवर्क भाग जाता है छोटी छोटी तकनीक है अभी भी और बात कीजिए अब लिफ्ट को देखिए लोग वन फ्लोर से लेके टेन फ्लोर तक चले जाते हैं उसमें भी तकनीकी प्रोबलम है पता चलता है बीच में ही लिफ्ट फँसके रह गया तकनीकी के कारण उसके उसको और बढ़िया बनाया जा सकता था उसमें तकनीक ऐसा लगाया जा सकता था को ओ सुविधा होगी कम से कम कुछ फ़ॉल्ट होने के बाद भी ओ अपने मंज़िल तक पहुँचा सके उसको और भी तकनीकी प्रोबलम है कुछ तकनीकी प्रोबलम तो इस तरह के हैं जैसे फ़ोन हो गया तो फोन में ऐसी इसी सुविधा दी जाती है उसमें खासकर के फोन में तकनीकी के तौर पे आज सारे बहुत बच्चे एडल्ट चीज़ों को देखते हैं फोनों में यूज करते हैं उसमें जब आप इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ा सकते हैं तो कुछ कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसपे आप आरोप लगा सकते हैं ताकि ग़लत चीज़ लोग बच्चों उसका उपयोग ना करें ये भी तो तकनीकी प्रोबलम है इसको कहाँ सोर्टआउट किया जा रहा है अगर कुछ भी ग़लत चीज़ों को लोग देख रहे हैं सर्च कर रहे हैं तो उसको उस तरह से बैन कर दिया जाए ओ पर्मनेंटली बैन हो जाए आप इन सब क्षेत्रों में काम कर सकते हैं तकनीक की बात किया जाए तो कि बारिश हो तो ऐसा ना हो कि बिजली चली जाए ना बिजली रहे बारिश भी हो रहे तो कोई दिक़्क़त नहीं है मोबाईल का यूज ओही करूँगा जो सरकार के लिए भैलिड हो सके स बॉडी के लिए भैलिड हो सके जिससे कुछ फ़ायदा मिले उसी चीज़ पे बस मैं काम कर सकता हूँ तकनीक के तौर पे जहाँ जिस चीज़ को नुकसान पहुँच रहा है हेल्थ को शरीर को तो ओ सब चीज़ खोलने की चीज़ नहीं है तकनीकी में तकनीकी छोटे बड़े तकनीकी मुद्दों की बात कीजिएगा तो बहुत बड़े बड़े भी तकनीकी हैं सरकार को उस टाइप का टेक्नीक़ बनाया जाएगा पता चलता है कि सौ सौ माल का बिल्डिंग गिर जाता है सरकार के पास वो तकनीक होना चाहिए कि आप सौ माले तक की बिल्डिंग बना रहे हैं तो एक ऐसा मसीन उसके पास होना चाहिए कि वो उसमें जो मिक्सर की कमी है वो पहले ही सरकार को अलर्ट कर दे कयों सो वो ओ बन ही नहीं पाए ऐसे कुछ डेवलप किया जाए ताकि चीज़ों को ताकि इस घटना का ना हो आभास होता है आज तेज़ आंधी चलने वाला है आंधी चल जाने के बाद न्यूज में आता है कि यहाँ पे आंधी चलने वाला है पहले से उस तरह का आज भी सर्विस नहीं है कि पहले ही बता दे कि नहीं भूकंप आने वाला है भूकंप हो जाने के बाद पेपर में दिखाया जाता है कि भूकंप आया था अरे मौसम का तो ठीक है हम कैप्चर कर लेते हैं कुछ उस तरह का लगाइए ना कि वो भूकंप को भी पहले से ही अथि कर ले ताकि लोग उसके प्रति पहले से ही सचेत रहें तो सब क्षेत्र में तकनीकी काम कीजिए आप बहुत बढ़िया भी आप तकनीकी क्षेत्र में किए हैं ऐसा नहीं है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको भी बहुत सारी चीज़ों को मेहनत करना है उसको निकालना है ताकि और बेटर बनाया जा सके खासकर के जो बात किया जाए छोटे तकनीक का जिसपे बच्चों के कैड़ियर पे जो सबसे बड़ी बातों को प्रोब्लम में डालता है वो एडल्ट चीज़ें जो बच्चे कुछ भी फोन में देख रहें या खोल रहे हैं तो वो सब चीज़ों पे बैन लगा दिया जाए परमनेंटली कू कभी खोल ही नहीं सकते हैं उसको सरकार के द्वारा कुछ ऐसी तकनीक बताया जाए जो कहीं भी कार्यालय मे आज भी गोरमेंटल चीज़ों में आज भी घूसखोरी होती है या फिर जो थंब इम्प्रेसन से ऐटेंडेंस बनता है कोई भी पदाधिकारी का ये भी किसी भी तरह के कर्मचारी का तो पता चलता है कि वो तो थंब इम्पड़ेसन लगा हुआ है लेकिन उसपे कुछ ऐसा फ़ोल्ट कर दिया गया है ख़राबी कर दिया है उसका कोई देख रेख नहीं है तो कुछ ऐसी सुविधा चीज़ बनाया जाए जिससे वो अलर्ट हो सके पता चले कि नहीं वहाँ पे वो ये चीज़ काम नहीं कर रहा है तो बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जिसमें अभी तकनीकी में सुधार लाया जा सकता है